हेल' आगै जोंहा बिबाया बारगार फिदजा जानो लुगैदोंहाय दा के एफ सि याव बिहरनो ना डमिनसाव बिहरनो जादों दा बे बबेनिया साबसिन जागोनथाय नों मिथिगौ नामा मोनथियोबा आंनो एसे सेक खालामनानै बेनि रेथिं फोरखौ खोन्थाहरलाय आं एसे बेनि रिबिउ फोरखौ नायनो लुबैदों